हलो और बताओ क्या हुआ ईपूघना में कई प्रकार के खेती होते हैं मैडम जी जी धन है मकई है गेहूँ है परवल है गोभी है बंधा है अमरूद है अनार है नींबू है गाजर है मुरैई है चुकुंदर है क्या क्या आपको ले करना है खेती मैडम पेड़ लगाइए आम लगाइए अमरूद लगाइए नींबू लगाइए टमाटर लगाइए हल्का हल्का चुकुंदर लगाइए हल्का में धान उगाइए

कौनसा आम रोपना किसन भोग सिंदुरिया मालदा कलकतिया समय क्या आपको मालदा सिर्फ़ आमे रोपना है हाँ रोप तीन रोपिएगा तो क्या अरे आम का पौधा कहाँ रोपिएगा कितना खेत का कितना बड़ा टुकड़ा खेत का है पहले से क्या कठहल

अच्छा रहा कि सब मट है